नों माबा मा होनो नानि बिमा दा नै आं स्कुलनिफ्राय बुंदों

ए मोजाङैनो दङ मोजाङैनो रोंदों इउनिटेस्टआसो जाना थांखांबाय इउनिटेस्टआवबो मोजां मार्क मोनदों आरो बेबायदिनो एनुवेलाव हाफ इयारलियाव मोजां मार्क मोननायबायदि मोजां दायथ' लाबावदो टिउसनफ्रा मोजाङै होबावदो औ औ औ औ औ औ औ

बेखौनो अफिसनिफ्राय बुंहरनाय जादों आरो स्कुल सिटाफनिफ्राय औ दे थाब थाबनो फरायनायखौ एसे नोजोर होदो

औ दानि गथ'फ्रा बिदिनोसै गासैबो उन्दैनिफ्रायनो गावबागाव जोबसै औ औ होनब्लाबो नाजादो औ औ दे दायथ' लादो लानायालाय ओमफ्राय माबाफोर बुंहरबावगोन नामा दे बिदिब्ला औ दे औ दे